आज के तकनीकी युग में हमारे पर्सनल जीवन में इन्स्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप यह जो कइयों इन्टरनेट सुविधा वाले जो सूचना के माध्यम हैं इनसे हमको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है हमको जैसे कि इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राम के द्वारा हमारे पर्सनल दोस्त चाहे जहाँ भी हों उनसे ऑनलाइन जुड़ भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं चाहे जो भी जा जानकारी है उसको शेयर कर सकते हैं इन्स्टाग्राम एक अच्छा माध्यम है जोकि हमारे पर्सनल लाइफ़ में अपने मित्रों से अपने रिश्तेदारों से चाहे अपना कोई भी आदमी हो व्यवहारिक उससे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन चाहे मैसेज़ के द्वारा हर यह सुविधा बहुत ही बढ़ियाँ है जैसे फेस रही बात फेसबुक फेसबुक भी इन्टरनेट का बढ़ियाँ साधन है अपने बहुत करीबी दोस्त जिनके नम्बर हमारे पास नहीं है फेसबुक पर वह लोग हमसे अगर जुड़े हैं तो उनसे जानकारी शेयर करना जानकारी लेना यह सब फेसबुक माध्यम एक अच्छा माध्यम है फेसबुक से अपने यार दोस्त अपने ईष्ट मित्रों से भाइयों से या जो भी यहाँ से देश विदेश चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो फेसबुक एक अच्छा माध्यम है अपनों से जुड़ने के लिए अपने पर्सनल लाइफ़ पर्सनल कोई भी जानकारी शेयर करने के लिए फेसबुक एक अच्छा माध्यम है फेसबुक जोकि हमको फेसबुक के द्वारा और भी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं जोकि हमारे देश में या विदेश में या जो जहाँ कहीं भी अगर कोई भी ऐसी कोई अच्छी जानकारी या लेख है अच्छे अच्छे लेख पढ़ने को मिलते हैं फेसबुक के द्वारा फेसबुक जोकि बहुत ही बढ़ियाँ चीज़ होती है फेसबुक पर हम चाहे कोई भी जानकारी अपनी शेयर कर सकते हैं जिस चीज़ की हमको जानकारी है उस जानकारी को आप फेसबुक के ज़रिये बहुत अच्छी सब पूरे देश के देश विदेश सब अपने आप शेयर कर सकते हैं जोकि और लोगों तक का शेयर हो जाएगी फेसबुक के एक अच्छा माध्यम है चाहे वह किसी भी विषय पर हो तो यह इन्स्टाग्राम और फेसबुक इन्टरनेट का दूर दूर तक जुड़ने के लिए बहुत बढ़ियाँ साधन है आज के युग में टेक्निकल युग में जोकि बहुत बढ़ियाँ साधन है